मेरे घर का पलंग काफ़ी पुराना हो गया है तो मैं मार्केट जाकर एक नया पलंग लेने गया तो वहाँ पर मैंने एक बेड दिखा वह बेड मुझे काफ़ी पसंद आया उसे बेड को मैंने खरीद लिया और घर ले आया वो एक सोफा प्लस बेड है जिसको हम सोफे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ये काफ़ी आरामदायक है और इसमें कई तरह के ड्रास भी बने हुए हैं और एक सीट सीक्रेट बॉक्स भी है इसमें जिसमें हम अपनी कीमती चीज़ें रख सकते हैं और लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा कि वहाँ पर एक सीक्रेट बॉक्स है ये काफ़ी बड़ा है तो इसमें आराम से पाँच से छः लोग एक साथ सो जाते हैं और जब हम इसे सोफे की तरह यूज़ करते हैं तो आराम से छः सात लोग आठ लोग इस पर आराम से बैठ जाते हैं ये पलंग मुझे काफ़ी पसंद आया है और मैं और भी लोगों को कह सकता हूँ कि हाँ आप इस तरह के पलंग लीजिए यूज़ करिए और बहुत अच्छा है पलंग